ایسی تو بہت سی پریشانیاں ہیں جس کی طرف سرکار کو توجہ دلانے کی ضرورت ہے ان میں سے سب سے خاص توجہ جو ہے برسات کے موسم کی ہے جو برسات میں ہم لوگ کئی کئی مہینوں تک سمندر میں نہیں اترتے ہیں جس سے ہمارے گھروں میں فاقے کی نوبت آ جاتی ہے تو سرکار کو اس موسم میں خاص ماہی گیروں کو خاص توجہ کی ضرورت ہے ان کے کھانے پینے کا ان کے بچوں کی پرورش کا کوئی خاص نظام نہیں ہوتا ہے جس سے لوگ ماہی گیری کے پیشے کو چھوڑ رہے ہیں اور دوسرے کاموں کی طرف جا رہے ہیں اس لیے ہماری سرکار سے درخواست ہے کہ ان موسموں میں جو ان کی طرف کوئی توجہ دیں تاکہ وہ جو ہے اپنے بچوں کی پرورش کر سکیں کوئی ذریعہ معاش بنا ویں تاکہ جب وہ سمندر میں نہ جائیں تو ان کے لیے کوئی اور بھی کام ہو جائے جس سے ان کے لیے آسانی پیدا ہو